हलो तव्हांजी हिते कपिड़े जी दुकानु आहे न जय झूलेलाल हा ॿियो ॿुधायो मूंखे वॻो खपे पियो बढ़िया सो कहिड़े कहिड़े वैराइटीअ में कपिड़ो अथव तव्हां ॾे कॉटन में क्वालिटी सुठी अथव की इअं ई बेकार सी अथव हलंदो मु मूंखे सुथण वग़ैरह सुथण वग़ैरह बि खपे सुबियलु कपिड़ो बि खपे हा ॿियो ॿियो पेंटा वेंटा रखंदा आहियो अछा अछा ख़मीस कीअं रेट अथव न न सुबियलु ठहियलु सुठी लगंदी आहे न अॼु कल्ह फ़ैंसी थी हलनि न अछा अछा ऐं जीन्सा न न उहो बढ़िया कपिड़े वारी खपे बढ़िया कपिड़े में सुठे में साइज सभु मिली वेंदो ऐं टी शर्टा ह होजरी टाइप में खपंदियूं न जीअं बढ़िया कपिड़ो त इअं न मूंखे कपिड़ो इअं ई पकिड़ायो अछा हो स सुभाणे दुकानु खुलियलु हूंदव अछा अछा ऐं ॿियो ॿुधायो ॿी कहिड़ी वैराइटी अथव ॿारनि जा आहिनि ॿारनि जा छा छा अथव निकरां बुशेटां ऐं उहो साड़ियूं वाड़ियूं अथव तव्हां वटि साड़ियूं रखियलु अथव

कहिड़ा कलर कलर साड़ियुनि जा सुठा आहिनि अछा मूंखे हो प्लेन साड़ी खपे भई ऐं उहो पैजामे जो कपिड़ो जीअं सुथणा सुबिरायां त कपिड़ो सुठो निकरंदो अ उहो त उहो सुबाइणो पवंदो सुबियलु थोरी हूंदव तव्हां वटि त सिलाई भाऊ सिलाई वारो बि विहारियो आहे छा अछा अछा चऊं झूले सुभाणे ईंदीमांव जय झूलेलाल हा हा ईंदमि ईंदमि सुभाणे भेण सां साणि ईंदमि ॿाहिरां जय झूले